मुंहिंजे क्षेत्र में क्रिकेट खेॾी वञिबी आहे बैडमिंटन खेॾी वञिबी आहे ऐं बास्केट बॉल खेॾो वञिबो आहे हे जीअं अन्य राज्यनि खां थोरो सो अलॻि आहे जीअं अन्य स्थानानि खां जीअं कंहिं कंहिं जॻहि ते गॉल्फ़ खेॾो वञिबो आहे त असांजे हेतिरे हेतिरी जॻहि कोन्हे असांजे क्षेत्र में जीअं असां इन्द्रा नगर जा रहंदड़ आहियूं त इन्द्रा नगर में हेतिरी जॻहि कोन्हे जे इन में गॉल्फ़ खेॾी वञे त हुन में असां हीअं टरफ़ ठाहे रखिया अहिनि असां हुन में कि बास्केट बॉल खेॾींदा आहिनि माण्हूं क्रिकेट खेॾींदा आहिनि उहो बैडमिंटन खेॾींदा आहिनि